असांजे इलाइक़े में हिकु झील आहे उहा आहे अनासागर ऐं फाईसागर उन में माण्हू ईंदा आहिनि परियां परियां खां ॿाहिरनि शहरनि मां ईंदा आहिनि ऐं बोटिंग बि कंदा आहिनि ऐं उन्हनि में ही किन किचरो फिटी कन त असांखे ॾाढो बूरो लॻंदो आहे त उन खे हिननि बॉम्बे मां माण्हू घुराए करे उन्हनि झीलनि जी सफ़ाई कराइनि सफ़ाई कराइनि खां पोइ असांखे हाणे हुते बोटिंग हलंदी आहे ऐं माण्हुनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं असां अहिड़ी बाड़ जी सम्सयाऊं ॾिठियूं आहिनि टीह चालीह साल पहिरीं अजमेर में बिल्कुलु पाणी न हूंदो हुओ ऐं उन पाणीअ जी बचति कंदा हुआसीं ॾुक ॾुक पाणीअ सां अधु गिलास मस पाणी पीअंदा हुआसीं ऐं उहा चावरनि जो पाणी आहे थोरो थोरो पाणी उन्हनि चावरनि पाणीअ सां बासण धुअंदा हुआसी ऐं उन्हनि खे असां पाणीअ जी एतिरी देख रेख कंदा हुआसीं जेको असांखे ॾाढो उन ॻाल्हि जो अनुभव ॾाढो आहे